विज्ञापन करण जा बि तरह तरह जुदा जुदा तरीक़ा आहिनि जेके माण्हुनि ताईं पहुची रहिया आहिनि पर अॼु कल्ह जो जेको दौर हली रहियो आहे असांजी जेकी नई पीढ़ी आहे नई टही आहे हूअ सॼो ॾींहुं मोबाइलनि में ई वेठी आहे त जेके असांजी विज्ञापन आहिनि उहे अॼु कल्ह जेके आहिनि असांजा जेके समाजिक माध्यम आहिनि जिअं त व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और ट्वीटर जीअं समाजिक ईअं माध्यम आहे हिननि ते वधीक में वधीक विज्ञापन हली रहिया आहिनि छाकाणि त इहो हिकिड़ो तमामु आसान तरीक़ो आहे माण्हूं ताईं पंहिंजो विज्ञापन ऐं पंहिंजी शयूं पहुचाइण जो त अॼु कल्ह जी जेकी नई टही आहे हुननि खे इहो सभु तरीक़ो वणी रहियो आहे अगरि जे मां पंहिंजे पसंदीदार विज्ञापन जी ॻाल्हि कयां त हूअ असांजे सिंधी भाउ जो विज्ञापन हो जेको मूंखे ॾाढो मुहाईंदड़ लॻो ॾाढो ई अलॻि अंदाज़ सां थियल हुयो हूअ हुयो रिश्तो डौट कौम जो विज्ञापन जंहिंमें ॾेखारियो वियो हुयो त अॼु कल्ह छोकिरे छोकिरी खे मिलण खां पहिरों हुननि जा माउ पीउ हुननि जी छटियूं मिलाए रहिया आहिनि पर छटियूं जा गुण सिर्फ़ु और सिर्फ़ु छटियुनि में ई रहिजी विया आहिनि छाकाणि त अॼु कल्ह गुणनि खां वधीक जेका आहिनि उहे वीचार माइने रखंदा आहिनि अगरि जे छोकिरे छोकिरी जा वीचारु मिली विया त ज़िंदगी बिताइण में तमाम ई सुहिणो मज़ो अची वेंदो